हेलो जी वो मैं ओमप्रकाश जी से बात कर कर रहा हूँ जी मैं ज़मीन लेना चाहता हूँ और और ग्वालियर के आस पास ही लेना चाहता हूँ इसकी क्या कीमत है

और अगर जैसे हमें ग्वालियर के अंदर ही सिटी में रहना है तो क्या रेट की ज़मीन है फिर रोड से ढाई किलोमीटर अंडर अंदर चाहिए

कम हो सकता है क्या रेट में जैसे हमें ढाई हज़ार स्क्वायर फिट की जगह चाहिए और जैसे हमें क्या मतलब और कीमत कम हो सकती है थोड़ी सी ज़मीन हाँ इससे कम कीमत डेढ़ लाख के आस पास ही चाहिए हम को तो हम आप से कब कहाँ कब मिल सकते हैं

और मैं कब आऊँ मैं आज आता हूँ धन्यवाद